جی جی کار والے سے ہو رہی ہے جی جی بولیے جی جی جی جی مل جائے گی گاڑی میرے پاس ابھی مہندرا ہے گاڑی جی جی کرایہ آپ کو پڑ جائے گا ایک گاڑی کا دس ہزار پڑ جائے گا

ہاں ہم کچھ کم کر دیں گے سات ہزار روپے کر دیں گے ایک سے ایک ایک گاڑی کا سات ہزار روپے کر دیں گے جی جی ٹھیک ہے پھر جی ہاں بتا سکتے ہیں جی جی بہترین اے سی ہے اے سی اے سی کے ساتھ بہت سارے سہولیات یہاں پہ ہیں ڈرائیور اچھا ہے ہم ڈرائیور کو رکھتے ہیں چیک کر کے شرابی ڈرائیور نہیں آپ کو سکون اور اطمینان کے ساتھ منزل پہنچا دیں گے

نہیں شراب نہیں پیتا ہے ہم ڈرائیور کو چیک کر کے رکھتے ہیں شراب وغیرہ نہیں پیتا ہے

جی ہاں وہیں کے ایک کلو کے اندر کھانے کی چیزیں بریانی ہے اور بہت سارے ایٹم ہیں وہیں مل جائیں گے جی ہاں جی جی ہاں آسانی سے وہاں مل جائے گا ایک جی ایک دن لگ جائیں گے ہاں جی ایک دن لگ جائیں گے پورے بارہ گھنٹے تو یہ سب کر کے صبح تھوڑا جلدی نکلنا پڑے گا کیونکہ وہاں ٹکٹ لینے میں بھیڑ زیادہ رہتی ہے ٹکٹ لینے میں پریشانی ہو جاتا ہے

جی جی جی جی جی جی جی ضرور آئیے وعلیکم السلام